हँ हेलो बोलू हाँ किताब बेचैत छी कॉपी बेचैत छी केतना दाममे दे देबै चारि सए हूँ एगो किताबके ने आओर किछु कम कर देब पचासगो हँ तऽ सभ मिल जेतै चारगो तऽ ओ हइ आओर जे सभ हइ दू सए तीन सए चारि सए ई जते होइ हाँ तऽ किताब कम बेसी तऽ नहि होतै तऽ केतना कम करतै किताबोमे कहि एते कम भेलैहँ अढ़ाइ सए मे कहाँ किताब मिलैत छै हँ आउ तऽ सए पचास कम हो जेतै साढ़े तीन सए मे हो जाएत अढ़ाइ सए मे तऽ बहुत कम भेलै तऽ फेर हमहुँ तऽ बेचबै तऽ फेर केना हेतै घाटा लगाके थोड़े ही बेचबै अच्छा तऽ हो जेतै ने किताब कॉपी कलम हँ सभ हो जेतै हँ तऽ ओकरामे कम होतै हँ कॉपी तऽ दश वला हइ बीस वला हइ पाँच वला हइ जेहन लेब हँ हो जतै डिस्काउन्ट हँ तऽ कलम पाँच पाँच रुपआ हो जाएत हँ बेगो तऽ छै जेहन बेग लेबै तेहन अहाँकेँ दाम पड़त हँ दश दश दश दश रुपआ कॉपी कऽ पड़त हँ तऽ सभ हो जाएत कम दश रुपए बीस रुपए पाँच रुपए जेहन कॉपी तेहन दाम तऽ दश वाला लेलू तऽ की करि लागि जेतै टोटल करलू ने जे एक सए के कॉपी दशगो लेब तऽ अहाँकेँ एक तऽ ओहे भेलक कए गो कॉपी लेबेके हइ तऽ पाँचगो कॉपीके दश रुपआ वाला तऽ पचासगो रुपआ तऽ ओहे भेलक आओर तीन सए अढ़ाइ सए ओ तीन सए हो गेल कॉपी किताब मिलाके हँ ठीक हइ